म्हाका जर फोटो वरवीं जर पूर्ण भारत फिरपाची जर संदी मेळी जाल्यार हांव जरूर उपयोग करून घेतलों हांव देवळां जीं आसात तांचे फोटो काडटलों जें जुनें आमचें प्रत्येक राज्या राज्यांत कितें कितें जें आसा वैशिश्टपूर्ण अशें जुने पूल आसतले किंवां जुनीं बांदकामां आसतलीं ताचे फोटो उरतले त्या शिवाय ग्रामीण लोकजिवनांत भितर जें खूब पारंपारीक नृत्य आसतले ताचे फोटो आसतले अशें सादारणता हांव फोटो काडटलों